جی ہاں گیتانجلی سیلون میں سے ہیبا میم بات کر رہی ہوں آپ بتائیں جی میم کیریٹن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم آپ کے بالوں میں ایک پروٹین کے ذریعے جو ہے ہم آپ کے بالوں میں جو آپ کے گھنگھرالے بال ہوتے ہیں یہ سب اسٹریٹ ہو جائیں گے جو آپ کے الجھتے ہیں بہت زیادہ بال یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ اپنی فریزینس جو ہے ختم ہو جائے گی جیسے ہم آپ کے کیریٹن ٹریٹمنٹ ہم آپ کے بالوں کو دیتے ہیں پر میں آپ کو اس میں یہ بتا دوں جب ہم کیریٹن ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے یہ پروسس ہونے میں تھوڑا وقت لیتا ہے یہ نہیں کہ ہم آج کرائے تو یہ آپ کو رزلٹ کل ہی مل جائے گا سمجھ رہی ہیں نا آپ بات کو لگ بھگ اس میں کم سے کم آپ کو چار سے پانچ دن لگ سکتے ہیں یہ نربھر کرتا ہے آپ نے اس سے پہلے ٹریٹمنٹ کیا کرایا ہے اپنے بالوں میں جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سیلون کے بارے میں سوچا اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو ہمارے جب آپ یہاں پر سے ٹریٹمنٹ کرائیں گی نا تو آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے ہمارے سیلون کا نام آپ ںے سنا ہی ہوگا آل اوور انڈیا بہت بہترین کام کر رہے ہیں ہم اور میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے بوٹیکس ٹریٹمنٹ کرایا ہے نا میم اس سے پہلے آپ نے کیریٹن کرانا ضروری ہوتا ہے آپ کو کب کا اپوائنمنٹ چاہیے سوری میم کل تک کل کا اپوائنمںٹ تو دینا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہماری ساری سیٹ آلریڈی اپوائنٹمنٹس ریزروڈ ہیں تو کل کا تو مشکل ہی ہے پاسیبل ہی نہیں ہے ایکچولی دیکھیے میم آپ کی بات میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو بہت ضرورت ہے اس سمے پر میں مجبور ہوں کیونکہ ہم نے آلریڈی کلائنٹس کو سیٹ دے رکھی ہیں سلاٹس پورے بک ہیں جیسے کہ میں آپ کو سمجھ رہی ہوں کہ آپ کو مجبوری ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ تو میں کوشش کر رہی ہوں رکیے میں آپ کو ابھی سسٹم پہ چیک کر کے بتاتی ہوں کہ کتنا وقت لگے گا دو منٹ دیجیے آپ کچھ سیکنڈ رکیے بس جیسے کہ میں دیکھ پا رہی ہوں ویسے تو پورے سلاٹ بک ہیں بٹ پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ایک سلاٹ دے دوں آپ ایک کام آپ کیا پرسوں آ سکتی ہیں دو سے چار کے بیچ میں جی بہتر آپ جو ہے مجھے یہ بالکل ٹائم سے آ جائیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے سلاٹ آلریڈی بک ہیں تو جی ٹھیک ہے